जी हाँ जब मैं बारहवीं कक्षा में थी तो बारहवीं कक्षा में एग्जाम के पहले हमें फेयरवेल दिया गया था बारहवीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को तो उस समय मैंने अपनी मैम के लिए एक कविता लिखी थी जो कि मैम मुझे बहुत अच्छी लगती थीं और बहुत अच्छी थी वह मैम इसलिए मैंने उनके लिए एक कविता लिखी थी जिसे सुन कर वे बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी बारहवीं कक्षा में एग्जाम के पहले हमें बारहवीं क्लास के सभी विद्यार्थियों को फेयरवेल दिया गया था तो उस फेयरवेल में काफ़ी सारे फंक्शन हुए थे कुछ बच्चों ने जो हमारे जूनियर्स थे उन्होंने डांस किया था कुछ ने गाना गया था बहुत सारे फंक्शन किए गए थे हम हमारे लिए तो उस वक्त मैंने हमारी मैम के लिए बहुत ही सुंदर कविता लिखी थी जो जो कि मुझे वह अनुभव मेरा बहुत ही अच्छा रहा था बहुत ही यादगार पल था वह मेरे लिए कि मैंने अपनी फ़ेवरेट मैम के लिए एक सुंदर सी कविता लिखी जिसे सुन कर वे भी बहुत भावुक हो गई थी और उन्हें भी बहुत अच्छी लगी थी